आबाद मावनायनि आंनि बिदि मोजां मोन्नाय बिथिङा जाबाय जोङो आबादारि गामि ओनसोलाव आबाद आरि मावो आरो बोथोरनि आबादखौ जों बोथोरावनो मावनानै लानांगौ जेरै दैलां बोथोराव माइ माइ फाथो बेफोर आबादखौ जों थिसन्नानै गाव गावनि रांखान्थिनि थाखाय हेफाजाबनि थाखाय मोजां गोहोम मोनो आरो गोजां मेसें बोथोराव जोङो बेसर सबाइ सिबिं मैगं थाइगं आबाद मावनानै जोङो मोननाय आबादनि फसलखौ जों गावनि नांगौनि बांनायखौ जों हाथाइ बाजाराव मुलाम्फा गोनाङै बाहायनो फाननो हायो रां खामायनो हायो आरो गुबुन गुबुन आबाद जेरै गय गय आबाद गय बागान गय आबाद मावनानैबो जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बारि बागान खालामनानै आरो नारें कमला बागान बागान बानायनो हायो आरो ड्रागन आरि आबाद जों मावनो हायो बिबो मुलाम्फा गोनां फिथाइ सामथाइ आबाद मावनानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो आरो बेफोर आबादआ जायोबा जोंनि न'खरनि रांखान्थियाव जोबोद गोहोम हेफाजाब गोग्लैयो थांनानै थानो थाखाय जोंनो गोबां रां रुपा धोन नांगौ जानायलाय बेफोर आबादखौ फान्नानै जों मुलाम्फा मोननो हायो थांनानै थानो थाखाय बेफोर आबादखौ मावनानै जोङो मुलाम्फा गोनां आरो जानो हायो आबाद मावनानै जोङो गोबां रांखान्थि खामायनो हायो फान्नानै